अहाँ सब तऽ जनबे करैत छियै की मैथिली भाषा हमर सबके हेबे करै मातृभाषा छलै मैथिली तऽ एहि सबके लेल हमसब जानैत छी कि मैथिली भाषाके प्रयोग करि रहल छी कि विस्तारित रूप से जानकारीके लेल तऽ हमसब एतहि जानैत छियै कि मैथिली भाषामे हमसब प्रयोग कऽ रहल छी लेकिन आइ काल्हिके जेनेरेशनमे देखल जा रहल अछि कि मैथिली भाषाके केओ नहि प्रयोग करैत छै सब हिन्दीके करैत छै तऽ हमसब सोचैत छी कि फिर से मैथिली भाषाकेँ उपयोग करके हमसब आगेके ओर बढ़ाबेके कोशिश करैत छी नया जे नया सिस्टममे हमसब फिर से लाबैके कोशिश करैत छी मातृभाषा हमर भए गेलै मैथिली तऽ अहाँ सब भी आगे की ओर मैथिलीके बढ़ैऔ आओर मातृभाषा हमरा सबके छैबे करै लेकिन एहिमे सबसे लेखकमे मातृभाषाके हो गेलै एगो प्रिया अवस्थी हइ जे हम जनैत छियै एकर किताब पढ़ले छियै तऽ हम इहे चाहबै कि मैथिली भाषाकेँ अहाँ सब जहाँ जते हो सकैत छै विस्तारित रूप से फैलैऔ यो आओर मातृभाषाके नाम उच्च करिऔ रउआ सब ठीक वैसे ही